السلام علیکم آپ ای پی ایف ڈپارٹمنٹ سے بات کر رہے ہیں کیا جی اور یہ بات کرنا تھا کہ ہم ٹاٹا کمپنی میں لگ بھگ بیس سال جاب کیے اس میں میرا یو پی ایف پیسہ پھنسا ہوا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم نکالنا چاہتے ہیں وہ کیسے نکلے گا جی جی اور وہ آدھار کارڈ بھی ہے پین کارڈ بھی ہے سارا ڈاکومینٹ ہے سر اس کا پروسیس کیا ہے جی جی سر یہ کام کتنے دن میں ہو جائے گا اصل ہے کہ ہم ایی پی ایف میرا ایج پچاس سال ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سینئر سٹیزن کے روپ میں اس میں نام اپنا اندراج کروائیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا جی جی اور یہ کتنے دن میں ہو جائے گا جی پندرہ سے بیس دن میں جی اس میں کاغذات کیا کیا لگیں گے جی جی وہ سب تو ہے ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے آدھار کارڈ ہے پین کارڈ ہے اور پاسپورٹ پاسپورٹ تو ابھی فی الحال نہیں ہے ہو جائے گا لگ بھگ بیس پچیس دن میں آ جائے گا جی جی تو اگر آپ سے ملنا اگر ہو تو کیسے اگر ہفتہ میں کتنے روز آپ بیٹھتے ہیں جی جی اگر آپ سے ملنا چاہیں گے تو مل جائیں گے نا ہر روز آپ بیٹھتے ہیں جی جی ٹھیک ہے آپ سے اب آتے ہیں تو بات کرتے ہیں کیا اس کا پروسیس ہے کیا ٹھیک ہے ٹھیک